खुलुमबाय आंनि मुङा रनजिथा बर' आं गोदान बेथबारिनि दिनै टु थावसेन्ड टुवेनन्टिफर उम दोनै जिबा जानुवारि बेयावनो आं दिनै मोनसे ओ सोखारनिसिम मोनसे ओ माबा बुंनो सानदो आंनि जोंनि जायगायाव जोंनि जायगायाव साबसिन मावनानै मोननाय आबादानो जाहैबाय माइ माइ माइ मावनानै जोङो बे माइखौनो फाननाय आरो ओ माइ आबाद गायखांनायनि उनाव आरो जोङो दुन्दिया बेसर जोङो गायनो मोजां मोनो आरो दुन्दिया बेसर गायनायनि उनाव जों बेफोरखौनो फाननाय ओ सोरबा थावफेरेबना जानाय सोरबा फानहैनाय बेफोरबायदि जों खामानियाव बाहायनो हायो आरो दा जोंनि हालामाव साबसिन उम फिथाइनि सोमोन्दै बुंनो थाङो जोंना बे माइयानो माइखौ जों गोबां सिसटेमनि गायो सोरनाबा बोरि हायाव सोरनाबा धलायाव ओ बेफोरबायदिनो जोङो माइखौ गायनानै जोंनि बे ओनसोलाव माइ आबादखौनो जोङो साबसिन होननानै जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै माइ आबादनि फिथाइखौ जों मोजां मोननो हायो आरो गोबां समावनो ओ माइनि आबाद मावनायाव जों माब्लाबा अखानिबो गोनांथि जायो दैनिबो गोनांथि जायो दा दैखौनो जोङो ओ अखा हायोब्ला जोङो बोरि हायाव गायनो सुबिदा जायो आरो अखा हायाब्ला धला हायाव सुबिदा जायो दा जोंनि हालामाव बेखिनि आबादखौ मावनानै जोङो गोबां न'खरनि ओ गासै माबाखौनो ओ भुगिनांगौ गोनां जायो आरो जोंनि मावनानै मोननाय आरो आबादा ओ गय फिथाइबो गय फिथाइयाबो जोङो फाननानै मोनो गय फिथाइखौबो जोङो एसे आबाद खालामो आरो गय फिथाइयाव मोनो आरो जोंनि लाव मैगं गायनाय जोगोनार गायनाय जों बेफोराव एसे खम बिबांनि मोनो दा जों माइ आबादखौनो साबसिन हिसाबै आखाइयाव मावनानै मोननाय हिसाबै जों लायो आरो जों बे माइखौ जोङो फानहैनानै सिगां समाव जोंनाव माब्लाबा फासस' माब्लाबा सयस' माब्लाबा नै दा फैयै फैयै जोङो गोबां रां मोनाखैब्लाबो दा ओ आठस'आव फैदों जोंनि माइनि दामा सिगां समाव जों बहुद ओ माइखौनो साबसिन हिसाबै मोनो नाथाय माइखौनो फाननानै जोङो दाम गोयैबो फाननो मोनबाय आरो दा दाम गैयै समाव फाननानैबो जों मोनबाय आरो दाम जानायावबो जों दा आठस' जानायावबो जों इसे गावनि मावनानै मोननाय साबसिन मावनानै मोननाय माइखौनो जोङो फाननो फाननानै जों रां खामायनो हायो दा जोंनि जायगायाव माइनि आबाद आरो गय फिथाइ गय फिथाइ थाइनाय आरो जोङो इदिनो मैगं ओ लाव खुमब्रा जोगोनारफोरखौ लाफानानै आरो ओ जोङो न'खर न'खर आनारस फिथाइबो जों माखासे गायनानै जोङो एसे एसे फाननानै मोननाय सुबिदाया दङ दा जों गोरान खिथि एबा ओ जों दा दुन्दिया बेसरखौबो जोङो दा फोनानै जोंनि आखाइयाव खामायनो हानाय सुबिदाबो थायो नाथाय समाव अखानि थाखाय दैनि थाखाय जोङो खरान होयोब्ला जों आबादखौनो मोननो नागिरा एम्फौ जानाय जों गोबां इदिनो रानलांनाय इदि गाव गावनि बोथोरनि गासै ओ आबादावनो गावनि नांगौबायदि हासार एबा दै मोनाब्ला आबादफ्राबो जानो जानो नागिरा आरो जों बेखौनो थेवब्लाबो साबसिन जोंनि आबाद मोननाय होननानै जोङो जोंनि जायगायावहाय जोङो साननानै लाबाय दा बेखिनि माइ आबादखौनो ओ जों मावनानै न'खरनि गासै ओ मावनाय दांनायाव जानाय लोंनायाव जोङो इफोरबायदिनो ओ हेफाजाब होनांगौ जायो जों गाव गाव हौवा हिनजाव गथ' गथाय बे माइ आबाद ओ गय फिथाइ आरो न'खर न'खर लाव इदिनो जोगोनार इदिनो जोङो आनारस गायनाय एफोर हुदाया जोंनियाव दं आरो दा इफोर गासै जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ मावनानै जिउ खुंलांनो हानाय गोबां रायजो राजानिसिम आं बेखौनो मेसेस होयो जोंनि जायगायाव जोंनि ओनसोलाव साबसिन फिथाइ मोननायानो जों माइखौनो साबसिन होननानै साननानै लाबाय आरो गय फिथाइ आनारस गायनाय आरो बेसर दुनदिया मावनाय जों बेफोरखौनो जोंनि जिउ खुंनायाव बाहायलांनो गोनां जायो दा आं बेखिनिखौ बुंनानैनो आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय